ہمارے ایریا کے ایم ایل اے ایم پی ہے کام اچھا ہی کرتے ہیں اور جو ہے ہر چیز کا دھیان رکھتے ہیں ہر ایک اعتبار سے سڑک کے اعتبار سے جو ہے نالے اور صفائی کے اعتبار سے لائٹ کے اعتبار سے جو ہے اچھا ہمارے یہاں اچھا نظام ہے اور جو اس میں ہر چیز سہولت کے ساتھ مہیا ہوتی ہے اور ہمارے یہاں اس کا سرپنچ ایم ایل اے جو ہے اس کا خاص دھیان رکھتے ہیں کہ کوئی چیز میں دقت نہ ہو پریشانی نہ ہو پبلک کو ہر چیز میں آسانی ہو اور چلنے میں ہر چیز سہولت ہوتی ہے اور ہمارے ایم پی ایم ایل اے ہمارے یہاں اچھا کام کرتے ہیں جس سے ہر ایک جو ہے اس سے خوش رہتا ہے اس سے راضی رہتا ہے اس لیے ہمارے حق میں بہتر کام کرنے والے ہیں اور ہر چیز اچھا کرتے ہیں ہر ایک اعتبار سے جو ہے اچھا سہولت ملتا